रनिंग तो मैंने करी है लेकिन ये जैसे ट्रेल रनिंग या स्प्रेट इंटरवल ये तो मैंने नहीं करा मैं एक नॉर्मल जोगिंग करता था जोगिंग करता था सबेरे मोर्निंग में उठ के और मोर्निंग वोक जब कर लिया अपन ने दौड़ना तो बहुत अच्छा रहता है दौड़ने से हम फिट भी रहते हैं स्वस्थ भी रहते हैं अच्छी एक्सरसाइज़ है सबेरे उठ के आप अगर दो तीन किलोमीटर भी दौड़ लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है हेल्थ के लिए अच्छा है मैं सिर्फ एक नॉर्मल रनिंग करता था बाकी इतना ज़्यादा कुछ तो किया नहीं वर्कआउट में सिर्फ रनिंग ही बस करता था रनिंग और साइक्लिंग बस इतना ही था